जियां कि असेंगी क्वेच्शन पुच्छेआ कि वट् आर द सम एफर्ट बीइंग मेड टू प्रजर्व एंड प्रमोट द डोगरी लैंग्वेज़ मतलब कि डोगरी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी साढ़ी मात्तरभाशा ऐ ते इसी बचानै आस्तै असें ई अपने अग्गें बी जेह्ड़े जनरेशन ऐ अज्ज दे लोग अपने बच्चें गी ते डोगरी घट्ट ते हिंदी ते इंगलिश जादै सखाया करदे न ते डोगरी गी घट्ट मान्यता दित्ती जंदी ऐ जियां कि अज्जकल दे बच्चे गी अंगरेज़ी स्कूल च पढ़ाया जंदा ऐ ते उनेंगी अंगरेज़ी बी सखाई जंदी ऐ ते ओह् अपनी मतलब कि अंगरेज़ी ते हिंदी च गल्ल बात करदे न ते डोगरी च घट्ट गल्ल करदे न इस लेई उनेंगी घट्ट गै समझ आंदी ऐ ते इउनेंगी नां गै डोगरी पढ़ने गी आंदी ऐ ते ना गै समझ आंदी ऐ इसलेई सारें गी में एह् बोलना चाह्न्नी कि अपने बच्चें गी अपनी मात्तरभाशा डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ कि हर इक्क बच्चे गी डोगरी बोलना औनी चाहिदी ते पढ़ना बी औनी चाहिदी ऐ होर ते साढ़े घर च सारे गै डोगरी च गल्ल करदे न क्योंकि उनें डोगरी पढ़ी दी ऐ ते डोगरी बोलने बिच गै शैल लगदी ऐ ते डोगरी में पढ़ी दी बी ऐ ते मेरा इंटरस्ट जादै डोगरी च गै ऐ ते डोगरी में बड़ी गै शैल बोल्ली लैन्नी आं